कोविडा टायमार आमगे स्कुल्स बी बंद आसलेली आमी सगले घराको आसतालीगे मामी बी कामां बी अशें आसलेलीं आमी सगलीं घराको आसताली आनी तें आमकां लायक आमगे राशन आमकां मेळटालें आनी हांवें प्रिकोशन घेवन म्हळ्यार हांव घरांतल्यान भायरस नासलें हांवें लायक कोल्ड ड्रिंक्स बी तेशक करून खावपी नासलें म्हाका थंडी जावपा सारकें हांव काय पीना आसलें इतलें आनी भायले वस्तू ज्यो जशे करून चिप्स लायक तशे करून बिस्कीट्स भायली शॉपांतली कितलें हाडून नासलीं बाजरां बी वोच नासलीं आमकुनू तें राशन दिताले जो एम एल ए आसले तो राशन दितालो कोविडा टायमार आमी ते यूज करताले आनी आमचे अशे करून भायर बी वसना आसली पॅन्डमीक चलता ते लॉकडावन आल्या ते तेन्ना आयतलें आनी काड लायक मुगे मामी म्हाका फेणी बी पिवोयतालीं कोविडा पसून पयस वच म्हणन पयस वचपा कोविड आमकां इपानाक म्हणून इतलें आनी इतलें आनी कांय प्रिकोशन्स केल्लेय आनी देवा लागी म्हाका कोविडूय जालो देवा को मागता म्हाका जाल ना म्हणून इतलें